हेल' औ नोंसिनि गामियावहाय नोंस्रा नोंसिनि गामियावहाय मा मा फुजा फालियो फोरबो जेनबा नै आसिन मास सौफैबाय नोंस्रा मा मा फोरबो फालियो

आं आं बड आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय फन खालामदों नालाय औ खोनाबाय ना औ आं नै बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय फन खालामदों नालाय अ' नोंसिनि गामियाव बा टाउन बा माबायाव आसिन मासफ्राव मा मा फुजा फोरबो बेफोरबायदि मा मा फालियो मा मा फोरबोफो सफैदों बेफोर बायदिखौ मा मा फालियो बेफोरखौ आं मोनथिनो लुबैदों नालाय औ दा नोंसोर माबायै मा माबायदि फालियो माबादि खालायो गामियाव मा मा फोरबो दं नोंस्रा आसिन मासआव मा मा मा मा फोरबो फालियो बेफोरखौ मोनथिनो लुगैदों नालाय औ दे औ अके औ औ औ

अ औ औ औ औ

आर बिनि आर बिनि उनाव मा मा फालिनाय जायो नोंथांमोनहा मा फुजाखौ फा बिनि उनाव मा मा फोरबो फुजा फालियो खाट्रि गासा सावनाय बा माबा बेफोरखौ मा मा लानानै नोंंथामोनहा मा मा लानानै फुजा हैनाय जायो दुब्लि बारियाव अ' अ' दे दे